देखल जाइ तऽ पहिलेके फोनमे जे रहै कि पहिले छोटा फोन जे रहै ओ फोनमे सिर्फ लोक एक दोसराके सिर्फ समाचार पुछलकै ई बातलए ओकर काम होइत रहै जइसेमे कहीँसँ भी कोइ बाहर रहै छै दिल्ली मुम्बइ कलकत्ता तऽ हुआँसँ लोक एक बार फोनपर फोन केलक बात केलक कि समाचार छै ईसब ठीक छै ने ईसब कहबाके लेल रहलै ओ फोन छोटका लेकिन ई नया जे फोन आ गेलै बड़का फोन ऐन्ड्राॅइड एहिमे बहुत से खूबी हइ ई खूबी ईसब छै जइसेकि कहल जाइ छै कि अहाँ एक दोसराके देख सकली हँ बतिआके जइसेकि अहाँ कहाँ हती की करै छी ओहो अहाँके फोनमे अहाँ देख सकली ओकरा वीडिओ कॉलके जरिए ईसब फँक्शन हलै हँ जइसेकि अहाँके मनोरञ्जन करैके मोन छै मनोरञ्जन करैके छै तऽ मनोरञ्जनमे इएह सब देखल जाइ छै कि ओहिमे एन्टरटेनमेन्टके लेल बहुत से अइसन ऐप आ गेलै हँ यूट्यूब आ गेलै हँ जाहि सबपर बढ़िआँ बढ़िआँ वीडिओ भक्ति या फिर जे अहाँके मनोरञ्जन करबाके लेल हइ धार्मिक उर्मिक चीजसब देख सकली हँ ओहिमे वीडिओसँ फोनसँ यानी अहाँ कहीँ भी रहू अहाँ वाट्सऐप चला सकलिए एहिमे वाट्सऐप चलाके अपना देख सकली वाट्सऐपपर मैसेज भेज सकली हँ वीडिओ कॉलपर बात करि सकली हँ एकरा अलावा एहिमे गूगलके भी ऑप्शन छै जे चीजके बारेमे अहाँके नहि जानकारी छै जे भाषा अहाँके नहि बोलै आबैए या पढ़ै आबैए ओसब यानी गूगलके माध्यम माध्यमसँ अहाँ ओसब पढ़ि लिखि सकली हँ बोलि सकली हँ ओहिमे देखिके एक बार अहाँ बोलि देबै कि हाँ हमर फोनमे ई चीज कला भेल ई चीज कोना होतै ओहो फँक्शन अहाँके गूगलसँ पता चलि जाएत यूट्यूबसँ पता चलि जाएत अहाँके सारा बात बतला देत ई अइसे छै यानी ई फोन अएलासँ जिनगी लोक लोक सबके बहुत आसान हो गेलै हँ जइसेकि पढ़ाइ करि लेलक बच्चा सबके कहीँसँ कहीँ जुड़ि यानी जुड़ि जाएत यानीकि जइसे वाट्सऐप चलाबै वाट्सऐपपर गूगल लोकके साथ बात करि सकली चारिगो लोकके साथ बात करि सकली आओर पहिलेके फोन रहै छोटका ओहिमे एगो आदमीके फोन लगै लगाबै बात करै हतिए अगर दोसर आदमीके एगो नम्बरो देबैके हइ तऽ फोन काटू अहाँ राखू हम नम्बर देखिके बतबै छी ईसब करैके वजहसँ दिक्कत होअत रहै अब बढ़िआँ फोन आ गेलै स्मार्ट फोन आ गेलै स्मार्ट फोनमे बढ़िआँ बढ़िआँ फीचरसब दऽ देलकै खूबी सब दऽ देलकै हँ जाहिमे लोक लोकके जे मर्जी करे छै ओ चीज पकवान बनाबैके सिखि लै छै पढ़ाइ करैके सिखि लै छै आओर फेर बतला दै छै कि हँ अहाँ अइसे अइसे करबै तऽ अहाँके फोनके बारेमे भी अहाँके फोने जानकारी दऽ दै छै तऽ फोन जे जानकारी दऽ दै छै तऽ ई समझि लू जे कि अहाँके लेल बहुत बड़का बात हइ बहुत बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ चीज फीचरसब रहै छै ई फोन जे अहाँ जे ऐन्ड्रॉइड फोन यूज करै छी ओहिमे खूब सारा अहाँ दोस्त यार छै फेसबुक ट्विटर ईसबपर मैसेज करि सकली दूर दूरके रिश्तेदारसँ कान्टैक्ट बना सकली हँ बहुत अच्छासँ पहिले तऽ सिर्फ बात वीडियो कॉल बात करि सकली हँ अहाँ अपन वीडियो अहाँके कोइ अन्दरमे टैलेन्ट हइ तऽ अहाँ ओ चीजके रेकार्ड करिके ओ चीजके अहाँ आगे बढ़ा सकली हँ अपना फोनके जरिए एहिमे सरकार यू पी आइ के भी ऑप्शन दऽ देलकै जँ अहाँके बैंकमे जे सब काम होइत रहलक र अहाँके बैंक कम जाअके पड़त अहाँ हियाँसँ पइसा फोनसँ डाल सकली हँ निकालि सकली हँ कहीँ विदेशमे काम करै छी वहाँसँ अहाँ फोनके जरिए पइसा लगा सकली हँ खूब सारा यानी बहुत से अइसन बात छै जे यानी बहुत लोकके फाइदा लगै छै ईसबमे